अ गथ'फ्रा लेखा गोरों जायोब्ला फ्राय आखल आखुआ सोलायजोबो आनो जेरैहाय लेखा गोरों जायोब्ला गुबुन धोरोम धरम माबानि धर्म जायो आरखि जेरैहाय सानाय हनायफ्रा सानाय हनायफ्रा मोजां जायो आरो भबिसदाव मोजां जालांथों होननानै ओंखायनो आं गथ' फोरखौ एसे रोंथों बयबो गोरों जाथों होननानै लेखा गोरों जायोब्लासो माने आखल आखुफ्रा एसे मोजां जालाङो नालाय आमफ्राय गथ' फोरखौ हगारजोबदों आनो फोरोंजोबदों दा रोंजोब्बायानो बुंनो थाङोब्ला आखल आखुआ फ्राय मोजां गोजायानो दा सासेबो हाबा जायाखै दा दा नै देग्लाय लायनायनि खोथा सासे दा मा खालामो इसोरा बे इसोरनि सायावसो आरोखि थारमाने लेखा रोंब्लासो आखल मोजां जायो लेखा रोङाब्लाथाय आरो साननाय हनाय साननाय हनायाबो थिग जाया ओंखायनो लेखा गोरों जाथों होननानै आं हगारजोबखादों ओमफ्राय दा रोंजोब्बायानो फ्राय रोंबोगासिनोबो गथ' फ्रा आंना ओंखायनो दा एसे मोजां आरो आं न'खरा आंना